माछ मारैले माछ मारैले जे महिला नहि जै पाबै छै कि तऽ पानी कदे अहगर रहै छै कदे कम रहै छै तऽ मछली उछली पकड़ैवलाके तऽ मरद छै कच्छा उच्छा पहिन लेलक जङ्घिआ पैन्ट पहिन लेलक चलि गेल हँ हेलौओ पानि रहल जाल रहल जालमे नमहर जाल रहल हिआँसे हुआँ तक घिचने अपन हेलल ओहि सटि गेल किनारामे घीचि लेलक घिचलक जाल मछली फसैके फसैके रहल तऽ फसि गेल नहि तऽ भागैवला भागि गेल आओर औरत अधिकांश घरके काज करै छै हँ भनसा भात खाना पिना चौका बरतन देखरेख करै छै घरके मरद लोक एन्ने ओन्ने मछली पिटलक कोदारि पाड़लक खुरपी पाड़लक फल्लाँ चिल्लाँ अगैरह वगैरह एहि कारण औरत घरमे रहै छै ओकरासे मछली पिटनाइ नहि होइ छै नहि जै सभ पाबै छै एहिमे मरदेसभ करै छै आओर एकरामे कुछ करऽ नइ पड़ै छै विशेष एहिमे भीड़ भीड़ छै तनि मछलिए पकड़ैमे जे पानीमे हेलै पड़ै छै ठण्डाके दिन रहै तैओ गरमीके दिन रहै तैऔ बरसात रहै तैओ हँ मछली मारैमे भीड़ तनिक होइ छै तऽ औरत बनी अपन घरमे रहल आओर ओ मछली मारैले मे औरतो जाइ छै मछली मारैले जबसे पानी तनि सगरे रहि गेल खद्दा खुद्दीमे तनि मनि पानी बचल गेल लेटै गेल दुनिआके जतेक ओकर शरीर भारी ओतेक ओकर कपड़ा भारी भै गेल कादो मट्टीसे ओहि कारण बहुत औरत नहि जाइ छै बहुत औरत जाइ भी छै आओर एकरामे तऽ किछु छै नहि औरत लेकिन घरेके काजमे रहि जाइ छै जरना रे लकड़ी रे फल्लाँ रे चिल्लाँ रे बच्चा रे भात रे बनेलक खएलक काल्हि अपन मरदाना ओकरा बनेलक सोनेलक खिलेलक पिलेलक रहल बच्चा बुतरुमे ओ अपन लगल भिड़ल रहल बच्चाके सेवा सत्कारमे आओर एहिसँ विशेष एहिमे नहि